औ हेल' नों ना दखानिमोन ना ए होमबालाय आंनो ना लकेल मा मा ना दङ लकेलना ना सालानिना ना फुख्रिनि ना ना गौरांनि ना दैमानि मा मा ना दङ आंनो खिन्था हरसाय नायाबा माजों खान बोरसिजों बोन्नाय ना जेजों सारनाय ना हमनाय दामा ओमफ्राय नानि दामा बबेबायदिया माबायदि फुख्रिनि नाया मा दाम लकेला मा दाम ओमफ्राय लकेल फिसा फिसौ नाफोर दंना गैया बिदिबालाय मा मा ना दङ आं थांनानै नायनो सानदों जायखिजाया नों दखानावल' थाबाय थादो आं दखानाव थांगासिनो दं नाया मा मा ना माबायदि ना लकेल फुख्रिनि ना आं जायखिजाया नायगासिनो दं नों दखानावल' थाबाय थाबानो जाबाय दे ओमबालाय फानबाय थादो आं थांगासिनो दङ नाया मा मा ना दैनि फुक्रिनि ना बिलोनि जायखिजाया नायनानै लानानै फैसै नों दखानावनो थाबाय थाथबानो जाबाय आं लायगासिनो दं दे नेनानै

बे रौ खाथला फ्रालाय फवायाव बेसे खरि लायो

होमबालाय फुक्रिना खम

होमबालाय नों फानथबाय थाथ' आं दसे थानानै नोंनि फुक्रि नोंनि दखानसिम आं लायगासिनो दं जागोन जागोन बिदिनो दे आं थांगासिनो दं दे दे